किसान हर तरह के फसल उगाना पसंद करता है जैसे जहाँ की जैसे जलवायु होती है वहाँ के हिसाब से जो है किसान उस तरह के फसल उत्पन्न करना चाहता है जहाँ पानी की अधिकता होती है वहाँ धान गेहूँ जो है पैदा किया जाता है यदि जैसे कुछ पर्वतीय इलाके है पर्वतीय इलाको में जो है सब्जियों की खेती की जाती है फलो की खेती की जाती है और जो है जो पठारी भूमि होती है उसमें जो है सब्जियाँ उगाई जाती हैं जो नीचे की समतल जमीन होती है समतल जमीन में जहाँ पानी वानी की व्यवस्था ज़्यादा होती है जहाँ नहरें होती हैं ट्यूबवेल होता है वहाँ की किसान जो है धान गेहूँ ज्वार बाजरा सब उत्पन्न करना चाहते हैं और जो है जहाँ पानी कम हो पाता है जहाँ ये सब पानी के संसाधन नहीं हो पाते हैं वहाँ के लोग जो हैं वृक्ष लगा के फलों के वृक्ष को लगा के जो है हल्की फुल्की सिंचाई करके जो है उस से फलो की खेती सब्जियों की खेती करता है यदि वो जो है किसान का मुख्य जो है

अनाज उत्पन्न करना जो है चाहे वो तिलहन हो दलहन हो या फिर जो है धान हो गेहूँ हो बाजरा हो ज्वार हो मकई हो जौ हो ये सब चीज़ों के लिए जो है उत्पन्न करने के लिए जो है पानी की जो है आवश्यकता होती है पानी जब तक नहीं रहता है तब तक बहुत कम हो पाती जैसे कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो तिलहन होता है तिलहन में दलहन में कम पानी की आवश्यकता होती है तो वो कहीं भी किसान उत्पन्न कर लेता है लेकिन धान गेहूँ के लिए जो है पानी की आवश्यकता होती है आज की सब्जियों के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है इसलिए सब्जी दलहन तिलहन सब कुछ जो है हर एक किसान पैदा करना चाहता है परंतु उसकी जमीन कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है जमीन जैसी है वैसे उसी हिसाब से जो है आदमी खेती करता है खेती में जो है जैसे अमरूद है चीकू है ये सब आम के वृक्ष हैं नींबू के वृक्ष हैंये सब लगाएँगे तो पानी ज़्यादा नहीं है तो भी चल जाएगा लेकिन धान और गेहूँ सब्जी के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है इसलिए जो सब्जी और धान गेहूँ की खेती करना चाहता हैं वो जहाँ पानी की संकुलता हो वहाँ करें और जहाँ पानी की संकुलता नहीं है वहाँ जो है दलहन तिलहन दलहन में जैसे मसूर मटर चना उड़द मूँग ये सब करें और जो है फलों में चीकू है अनार है अमरूद है आम है नींबू है मौसम्मी है ये सब कम पानी में भी हो जाता है इसलिए जो है इनकी भी खेती करें आप अगर आपके पास ऊँची जमीन है जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है कम पानी है कम पानी लगता है वहाँ आप फलों की खेती करें और जो है जहाँ थोड़ा कुछ पानी पहुँच जाता हो जैसे एक दो बार सिंचाई कर पाते हो वहाँ आप दलहन की खेती करें तिलहन की खेती करें और जहाँ हमेशा पानी लगता है जैसे आपको जब पानी की आवश्यकता हो तब दे सकते हैं वहाँ धान और गेहूँ की खेती करें धान गेहूँ के खेती से भी किसान अच्छी तरह से लाभान्वित होता है और फलों की खेती से भी किसान अच्छी तरह से लाभान्वित होता है आप की जैसी भूमि हो आप उस तरह के उस तरह से उस तरीके की खेती करिए चाहे दलहन तिलहन फल फूल और धान गेहूँ ज्वार बाजरे मक्के की खेती करें